ल्हान आसतना आमच्या शाळेंत आमकां खूब पदां शिकयिल्ली सो तान्नाच म्हाका गायनाची आवड जाल्ली आतां म्हाका आमच्या ल्हान आसतना शाळेंत शिकयल्लें बडबड गीत याद आसा तें हांव म्हणटां हरवतालो बेबो शेता मेरेन उबो हांवें म्हळें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव उडकी मारून बेब्यान म्हळें डरांव डरांव उडकीं मारून बेब्यान म्हळें डरांव डरांव तांबडो कुच्च कोमो दुर्गार येवून रावलो हांवें म्हळें कोम्या कोम्या राव मातसो सारको छाती फुलोवन कोम्यान म्हळें कोकोच को कोकोच को छाती फुलोवन कोम्यान म्हळें कोकोच को कोकोच को काळो कुट्ट कावळो घरार येवून बसलो हांवें म्हळें कावळ्या कावळ्या आयज आमगेर राव पाखां फुलोवन कावळ्यान म्हळें काव काव काव पाखां फुलोवन कावळ्यान म्हळें काव काव काव धवो फुल्ल बुकलो आंगणांत येवन न्हिदलो हांवें म्हळें बुकी बुकी हुनीर येलो धांव शेंपटी फुलोवन बुकीन म्हळें म्यांव म्यांव म्यांव शेंपटी फुलोवन बुकीन म्हळें म्यांव म्यांव म्यांव